हेलौ हेलौ हेलौ औ दादा मोजां ना खबरा आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि फाय नोंथाङा बै भुपेन हाजरिकाखौ मिथिगौमोन ना आथसा भुपेन हाजरिकाया सासे नामजादा गायक ना मुंदांखा गायक बेनि सोमोन्दै नोंथाङा इसि बुंफोरनो हागोन नामा सल' खन्नायावबो मोजांमोन ना बिनि मानसिया मुंदांखा दा बिनि सल' इसि रोजाबना होनो हागौमोन ना आथसा आथसा आथसा दे जियानो जाथों ओइ नोंसिनि बे खाथि खाला सोरबाफोर गायक दङ ना मा नाम मा मुं फैलाव बसुमतारि अह आरो सल'आ सल' खन्नाया बेनाबो मोजांमोन ना आरो जों नोंथांमोननि बेयावनो आरो माबा लैथो मुसाहारि होन्नाय दंमोन ना गायक आथिखालनि नाम जादा बेबो सल' खन्नाया दे आथसा इसोरबो बाहेरायावबो थाङो दानिया सल' खननो ना मेल मिथिं बायदिसिना सब फुजा बोथोरावबो मेथाइ खन्नाय खोनायोथ' खोनानायालाय फैलाव बसुमतारिया सासे दे होमबा दान्थसै हा दोन्थ'बाय दे दानदो दानबाय